मैंने बागवान होटल से खाना ऑर्डर किया था जिसमें मुझे खाना सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ वह क्या मैं बाहर गया हुआ था अपने घर पर नहीं था इसलिए मुझे होटल से खाना ऑडर करने की आवश्यकता पड़ चुकी थी मैंने खाना तो बुलवा लिया परन्तु उसमें मुझे खाना सफलतापूर्वक पिकअप भी कर लिया मैंने उसके बाद मुझे जो बिल की आवश्यकता थी या रसीद कहते हैं जिसे हम उसकी आवश्यकता थी तो वह रसीद मेरे हाथों ए कहीं गुम चुकी है तो मैंने उस रसीद के लिए होटल में या होटल में मैंने कॉल किया रिटन तो रसीद देने के लिए उनसे बात भी हुई मेरी उन्होंने मुझे बताया कि या तो आप होटल में आकर मुझे हमसे सम्पर्क करें या हमारी ऑनलाइन की वेबसाइड है जिसपर आप जाकर उसपर से आप रसीद निकाल सकते हैं तो मैंने उन्हें उनसे पूछा कि ऑनलाइन वेबसाइट के लिए क्या है सिश्टम तो उन्होंने बताया कि आप मतलब गूगल क्रोम से जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेसन चालू कर सकते हो मतलब ऑनलाइन यह यह तारीख को आपने किस तारीख में खाना ऑडर किया था और किस तारीख में क्या किस तारीख में आपने बताया था किस तारीख में आपने खाना बुलवाया था आप कब बाहर गए थे उसकी जानकारी के हिसाब से आप बता सकते हो तो मैंने उसमें पूरी डिटेल्स अपनी फ़िल की उसमें फ़िल की कि यह मैं इतनी तारीख फ़िर मैंने उनतीस थी उनतीस छः दो हज़ार चौबीस को खाना ऑडर किया था उस दिन संडे का दिन था तो संडे के दिन मे अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था तो उस दिन मैंने होटल से खाना ऑडर किया मुझे खाना सफलतापूर्वक प्राप्त भी हो चुका था होने के बाद मैंने अपने परिवार वालों से पूछा कि बिल कहाँ है इसका तो उन्होंने बताया कि बिल तो अभी बिल तो हो चुका है परन्तु बिल अब मुझे ज़रूरत पड़ी कल ही ज़रूरत पड़ी थी मुझे बिल की आवश्यकता थी कि मुझे एक जगह लगाना था तो मैंने उसको बताया कि मुझे मेरा बिल चाहिए था तो उन्होंने मुझे हमें सम समझाया कि आप यहाँ गूगल से यह यह इतनी तारीख को जाकर ऐसा ऐसा करके उसमें अपनी फ़िर डिटेल्स फ़िल करके उसे कर सकते हो आप डाउनलोड या तो रेश्टोरेन्ट आकर अपना समय टाइम बता दीजिए क्या तारीख थी आपने ऑर्डर किया किस चीज़ से किया था उसपर हम जाकर आपको बता देंगे आपको अपना बिल प्राप्त हो जाएगा